جی ہاں سفر کرتے ہیں جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو سفر ہی کرتے ہیں کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا ہے کسی نے پریشان کیا ہو یا کچھ کہا ہو یا کچھ پیٹا ہو اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ کبھی نہ ہوا ہاں اگر کوئی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو ہم لوگ کے اندر پیار سے بات کرنے کا ہے ہم پیار سے ہی بات کرتا ہے اگر ہٹ گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہٹا تو کوئی بات نہیں ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن بہتر یہی ہوتا ہے اگر پیار سے انسان سے بات کیا جائے تو انسان اگلا انسان جو غصہ بھی رہتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں سفر میں تو پیار سے ہی بات کیا جاتا ہے چاہے سفر ہو یا کہیں اور ہو پیار سے ہی بات کرنے میں فائدہ ہے کیوں غصہ غصی میں انسان برباد ہو جاتا ہے تو سفر میں ہم ہمیشہ سفر جب بھی کرتے ہیں اپنا کام سے کام رکھتے ہیں اگر کوئی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں بھائی پیار سے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ آپ کے یہ سیٹ نہیں ہے کہیں اور بیٹھ جاؤ نہیں ہٹتا تو چھوڑ دیتے ہیں بیٹھے رہو کوئی بات نئی اگر اس ان کا من کرے تو ہٹ جاتے ہیں لڑنا جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہم تو سفر میں پیار سے ہی بات کرتے ہیں چاہے گھر ہو چاہے کہیں اور ہو پیار سے ہی بات کرتے ہیں سفر میں کوئی بھی انسان کبھی گھٹنا نہیں دیکھا ہو بس اللہ کا شکر ہے جب بھی جاتا ہوں صحیح سلامت جاتا ہوں نہ کبھی دیکھا ہوں نہ کچھ کہا پیار سے ہی بات چیت کرتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہوں